मनुष्य जो है जो अपनी जो जड़ों से हमेशा के लिए जुड़ना चाहता है और जो अपनी जो जड़ें हैं उनके जो पिछले जो जड़ें है उनको पलों को बारे में हम याद करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और आप और हम आज भी उन यादों को सँजोए रखे हैं जो हमारी जो पिछली यादें हैं जो पिछली हमारे अनुसार जो बातें की जाती थी हमारे जो पूर्वज लोग थे बड़े बूढ़े लोग थे पूर्वज थे उनकी जो बातें थी उनकी जो कर्तव्य थे उनके जो कार्य थे उनको हम तो बहुत ही प्रशंसनीय देते हैं उनको बहुत ही अच्छी मान्यता देते हैं प्रशंसा करते हैं उनकी कामों की क्योंकि वह न बहुत हीं मेहनत करते थे बहुत ही अच्छे लोग थे उनके जो कार्य हैं उनकी जो परम्परा है उन उनकी जो जड़ें हैं उनसे हम बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं और हम उनकी जो जड़ों की जो यादें हैं उनको भी ताज़ा करके रखते हैं इसलिए जो हमारे जो परम्परा है जो यह चली आ रही है और इसलिए हम इनसे जुड़ना भी चाहते हैं और यह हमें हममे बहुत ही अच्छा लगता है